आं बेरायनो थांनो लुबैनाय गोबां जायगाफोर दं जेरै मेघालया शिलं बिदिनो सिक्किम आरो मानालि आरो दिल्ली बेफोराव थांनो गोसो आरो जेरै शिलंफोराव थाङोबा ओरै चेरापुन्जी साइडथिं थांनो लुबैयो आरो बिदिनो ओरै दिल्लीथिं दिल्लीयाव थाङोबा बिदिनो लटास टेम्पोलफोराव बेरायनो लुबैयो इन्डिया गेटफोरखौ नायनो लुगैयो आरो गोबां रोखोमनि मानालिफोराव थाङोबा बरफजों बरफआव गेलेनो लुगैयो बेफोरनो आरो